मेरा इद्धर लोकल बिजनस बहुत जैदा ऐ इद्धर अपने में बाग बड़े बाग बड़े बड़े बाग बागबानी लाई दी में ऐप्पल दी खेती करना में अपने लीची बगैरा होर बी बहुत किश मेरे घर बग्घू बगैरा नाशपती जिन्ने सब दी खेती करना में ते पैह्लें बहुत बड्डी बड्डी प्राब्लम औंदी ही उद्धर में जाना पौंदा हा जम्मू जाना पौंदा हा मंडी जाना पौंदा हा फल फुल लेहान ते हुन बड़ा हारा सिस्टम चेंज होई गेदा जेह्ड़ा में अपने घर गै बागबानी त्यार करी दित्ती दी ऐ उद्धर बहुत किस्म दे अम्ब होर बी मलूक शलूक जिद्धर जे मर्जी होऐ में त्यार कीता एह् गै मेरा नैचुरल रिसोर्स ऐ और में जेह्ड़ा बंदे लाए दे होंदे उद्धर मजदूर लाए दे होंदे कम्म करने ई उ'नें ई बी ओह्दे उप्परा गै पैसा पूसा देना चाहिदा में मतलब कि इक मेरा इक एह् लोकल बिजनस ऐ एह्दे बारे च में सनाऽ दा तुसें ई होर जेह्ड़ा एह् होंदा ना कि अपने सिस्टम होंदा होर बी बड़ा सिस्टम होंदा जेह्ड़े मजदूर मजदार उ'नें ई ध्याड़ी देनी पौंदी जेह्ड़ी होर स्प्रे स्प्रू स्प्रे जेह्ड़ियां दोआइयां मंगाना पौंदियां जम्मू बड़े दूर दूर दा दोआइयां मंगाना पौंदियां एह्दे मतलब कि साढ़े घरै कश जेह्ड़ा ओह् दकानां दुकानां जेह्ड़े एह् ओह् ऐ दोआइयां दोआइयां दियां दकानां जेह्ड़ियां घट्ट बड़ियां घट्ट न होर बी बड़ा सिस्टम ऐ इद्धर सर अपने खेतीबाड़ी करने तां मक्कां मुक्कां लान्ने अपने उद्धर ऐग्रिकल्चर दा कम्म करदे जेह्ड़ा होर बी बहुत सिस्टम ऐ इद्धर अपने मजदूरी करदे आं अस ते ध्याड़ी धूड़ी लान्ने आं अस बी लान्ने कुसै दे घर घ्याड़ी इस गल्ला मजदूर लाए दे होंदे उद्धर अपने फल फुल तोआरने जंदू में स्प्रे स्प्रू बी करना होन्ना होर बी बड़ा देना पौंदा उ'ने ईं सिस्टम मतलब कि अपने ऐग्रिकल्चर आह्ले औंदे साढ़े ग्रांऽ बिच औंदे हुन ओह् दसदे अस ओह् करदे साढ़ी प्राब्लम हल करदे होर बी बड़ा सिस्टम होंदा अपने इद्धर दा में अपने कि उद्धर बाग बड़े बड़े बाग बनाए दे में इत्थै अपने उद्धर सेब दा बाग ऐ अपने आलू बखारे दा बाग ऐ नाशपती दा बाग ऐ इद्धर स्प्रे स्प्रू मारने पौंदी डेह्ल्ली मारनी पौंदी स्प्रे स्प्रू उद्धर होर बी बड़ा सिस्टम होंदा ऐ ते एह्दा ध्यान रक्खना पौंदा भाई कीड़ा कुड़ा नेईं पेई जा उद्धर फ्ही